हम आओर खाना बनाए शुरू केलियै तनिगो से पहिले बार खाना बनबै है कोइ तऽ हाथमे गोड़ पाइक जाइ है जेना सब्जी है ओहिमे नीमके बहुत हो गेल जेना दालि होल ओहिमे नीमके बेसी हो गेल कहियो रोटी बनलै तऽ रोटिये जैरि गेल कहियौ कच्चे हो गेल जेना सब्जी होलै तऽ सब्जी कहिओ जैरिये गेल कहिओ सुखिये गेल कहिओ पानीये हो गेल बहुते सब्जीमे जेना नीमक हो गेल बहुते कहियौ मस्सले हो गेल बेसी तऽ ओ हमरा आरके मम्मी सिखेलक से हँ आगे दिन केना खाना बनेबही केना खेबही तऽ केना सबके खियेबही धीरे धीरे बनेनाइ सीख गेली तकरबाद हम आर अपने बनाबे लगली तऽ किछो नहि दिक्कत होल जेना सब्जी पहिले जे जैरि जाइ रहै तऽ रोटी जैरि जाइ रहै तऽ आब ठीक हइ जेना सब मम्मी पप्पा बनबै रहै ओना बना लै छियै आब हमहुँ आब आर ओते परेशानी नहि होइ है परेशानी नहि होइ है आ धीरे धीरे धीरे धीरे सब सबकिछु बनबे सिख गेली जेना दालि सब्जी चावल रोटी भाजी ओ सब बनायब बनैबते बनैबतै सब सिख गेली जेना मम्मी आर बनाके दै रहै पप्पा उप्पाके ओइसे ही किछोमे नहि दिक्कत होल पहिने छोट रहीयै तऽ कहियो नीमके बेसी धरा जाइ रहै तऽ कहियो रोटिये जैरि जाइ रहै तऽ कहियो दाइले जैरि जाइ रहै जेना आब पहिले नैता नहि होइ है आब धीरे तनी तनी सुधरल जाइ है सुधरलाके बाद फेन जेना मम्मी पापा बनबैत रहै धीरे धीरे धीरे धीरे हमहुँ आर बना लै छियै सीखते सीखते ने सिखै है एके बेर थोड़ कोइ सीख जाइ है तनीगो रहियै तऽ मम्मी पापा मम्मी सिखबै रहै खाना बनाइत तऽ कहियो हाथे पैक जाइ रहै कहियो कपड़े जैरि जाइ रहै कहियौ पानिये ऊझला जाइ रहै तऽ कहियो अधने ऊझला जाइ रहै ईसब होइ रहै आब धीरे धीरे अपने सीख गेलियै तऽ आब खाना कम्पलीट बना लै छियै कोइ दिक्कत नहि रहै है दिक्कत नहि रहै है जेना मम्मी आर बना लै है ओहने चिक्केन सब किछु बना लेली दालि सब्जी भुजिया रोटी भात ऊत सब नीक से बना लेली किछुमे गरबड़ी नहि गड़बड़ी नहि रहल नहि तऽ पहिने रहै तऽ सब्जीयेमे नीमक पैर जाइ रहै तऽ दाइले मे नीमक पैर जाइ रहै लेकिन आब नै होइ है आब सबकुछ बनिहाँ बनिहाँ बना लै छी